हेलो जय झूलेलाल मेम जी जी मेम कीअं सेवा करे सघूं था ताईं जी जी अछा त मेम कॾहिं जो प्रोग्राम आहे तव्हांजो ग्यारह मई जो वञिणो आहे तव्हांखे घणा मेम्बर आहियो फेमिली में अछा अछा त घणे घणे ॾींहनि लाइ टूर ते वञिणो आहे तव्हांखे अछा त मेम जम्मू कश्मीर खां गॾु केदारनाथ बद्रीनाथ इहे चार धाम बि घुमणु चाहींदव न जी जी जी जी ज़रूरु त मेम असांखे इहा जानकारी खपे की तव्हांखे ख़ाली टिकिटूं कराए ॾियणूं आहिनि असांखे की व्यवस्था सॼी असांखे कराए ॾियणी आहे असांखे हुते रहणु खाइणु ऐं घुमण जी गाॾी जी व्यवस्था तव्हां असांखां चाहींदव की पाण व्यवस्था कंदव मेम असांजो एक्चुअल में छाहे की पैकेज़ हलंदा आहिनि अलॻि अलॻि थ्री स्टार पैकेज़ रहंदो आहे फोर स्टार पैकेज़ रहंदो आहे फ़ाइव स्टार पैकेज़ रहंदो आहे थ्री स्टार पैकेज़ में थ्री स्टार पैकेज़ में तव्हां बाइ ट्रेन में वेंदव तव्हांखे थर्ड ए सी जी टिकिट मिलंदी ऐं बाइ ट्रेन खां पोइ तव्हांखे हुते थ्री स्टार होटल में रहायो वेंदो ऐं हुते ब्रेकफास्ट तव्हांखे हुते फ्री मिलंदो ऐं लंच ऐं डिनर तव्हांखे पहिंजी कोस्ट मां पंहिंजे ख़र्चे मां करिणो पवंदो हुनमें तव्हांजो घुमण लाइ तव्हांखे हिक नंढी गाॾी मिलंदी नंढी फोर सीटर गाॾी जंहिंमे पंज पंज माण्हू थोरा कंजस्टिड थींदव हालांकी ऐं उनखां पोइ वरी तव्हां चाहियो त असांखे फोर स्टार पैकेज़ बि खणी सघो था फोर स्टार होटल में तव्हांजो त हुते रहंदव ऐं गाॾी तव्हांखे वॾी बि मिलंदव ऐं घुमण जी जॻहियूं बि वधीक मिलंदव ऐं सभु सुविधाऊं मिलंदव तव्हांखे रोटी पाणी जी व्यव्स्था सभु उते पैकेज़ में इनक्लूड हूंदी ऐं तव्हांखे सेकेंड ए सी में ट्रेन में वञण मिलंदव ऐं तव्हां सुठो पैकेज़ चाहियो ता फ़ाइव स्टार पैकेज़ त तव्हां बढ़िया फ्लाइट में वञी सघो था पिया ऐं समय बि तव्हांजो घटि लॻंदो ऐं तव्हां हुनजो वाहनु बि वॾी ए सी बि गाॾी बि प्रोवाइड कराई वेंदी उनखां पोइ तव्हां बढ़िया सां तव्हांखे जम्मूअ में कश्मीर में श्रीनगर तव्हां जो केदारनाथ बद्रीनाथ चारो धाम सदा मसूरी वाटर पार्क सभु असां जो हुनमें पैकेज़ में इनक्लूड हूंदा ऐं फुल ए सी गाॾीअ में तव्हां सा हिकिड़ो गाइड बि रहंदो ऐं सुठे नमूने रोटी बि तव्हांखे ॾिनी वेंदी ऐं सभिनि पैकेज़न जा अलॻि अलॻि रेट अथव जंहिं हिसाब सां तव्हां पंज स्टार जो पंज माण्हू जो अथव त तव्हांखे हिन में साढी ॿारहां लख रुपया कोस्ट ईंदव पंदरहनि ॾींहनि जे टूर जा हालांकी हूंअ पंदरहा लखे जो पंदरह लखे जो टूर आहे लेकिन हिन समय असां वेकेशन ऑफर थो हले त इन में तव्हांखे ढाई लखें जी छूट मिले थी पई

त पोइ तव्हां लाइ तव्हां लाइ थ्री स्टार पैकेज़ सही रहंदुव उहो अठ लख टीह हज़ार रुपयो तव्हांखे पवंदुव ऐं इन में तव्हांखे रोटी पाणीअ जी व्यवस्था तव्हांखे पाण ॾिसिणी पवंदी ब्रेकफास्ट होटल में फ्री मिलंदुव ऐं तव्हांखे जम्मू में ऐं हिक ॿ ॾींह तव्हांजी चार धाम जी केदारनाथ ऐं बद्रीनाथ जी बसि ख़ाली घुमायो वेंदो ऐं इन जे अलावा तव्हां टूर चाहींदव त हुन जो अलॻि सां चार्ज लॻंदव जी जी उन में टेक्स जी बिल्कुल उहो तव्हांखे उहो प्रोवाइड करायो वेंदो उन में कोई हर्ज़ु न आहे असांखे बसि इहो आहे की उन में जीअं तव्हांजो बजट वैसे छा विहे थो तव्हां घणे बजट ताईं तव्हांखे हलंदो त हुन हिसाब सा असां व्यव्स्था तव्हांजी ठाहिण जो प्रयास कंदासीं ॾहे लखें जे जंहिं हिसाब जो पैकेज अथव त तव्हां जो पंदरहनि ॾींहनि टूर जी जॻहि ते तव्हां जो ॿारहनि ॾींहनि जो टूर ठाहींदासीं असां ॿारहनि ॾींहनि जो टूर ठहंदुव उन में तव्हां बढ़िया जम्मूअ में रहंदव बि कश्मीर में बि रहंदव केदारनाथ बद्रीनाथ घुमी करे हुते ॿ टे ॾींहं स्टे बि कंदव सुठो ऐं तव्हां खे लग्जरी गाॾी में सॼो घुमायो वेंदो ऐं जेकी बद्रीनाथ में तव्हां खे जेकी उते मथे पहाड़ीअ ते वञण लाइ हेलीकॉप्टर जी बि ट्रिप मिलंदी हा इनखां बिल्कुल बिल्कुल इन खां पोइ बि तेॾी महिल असां पूरी असांजी टीम तव्हां सां गॾु रहंदी हिकिड़ो गाइड तव्हां सां गॾु रहंदो फ़ोन ते पूरो कस्टमर अवेलेबल हूंदव बाक़ी हा बाक़ी तव्हां अची सघो था असां जे ऑफिस ते हन जी जय झूलेलाल